ابھی ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو گاؤں میں سماج میں شہر میں سٹی میں ہندوستان میں بہت سے دھاندلی بہت سے ایسے کام غلط ہو رہے ہیں ان لیگل طور پہ جو ہم کو روک نہیں سکتے ہیں پر یہ ہے کہ گاؤں کے ذمہ دار آدمی گاؤں کے پڑھے لکھے آدمی ضلع کے پڑھے لکھے آدمی یہ معاشرے میں یہ ایک خرابی ہو رہی ہے یہ بے گندگی ہو رہی ہے یہ ہر چیز سماج کو دیکھنا چاہیے اور سماج چاہتا ہے اچھائی پڑھائی لکھائی سکچھا ہمارے معاشرے میں ابھی ہمارے ضلعے میں بہت سے اسٹیشن پہ ریلوے اسٹیشن پہ چوری ہوتے ہیں پولیس والے اس کا کوئی اس کا دھیان نہیں رکھتے ہیں اس کا لاپرواہی ہو رہا ہمارے معاشرے میں تو بہت سے آدمی ایسے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں غلط کرواتے ہیں اور جا کے یہ کیا کہتے ہیں پولیس والے ہیں اس کا لاپرواہی سے ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں ان لیگل طور پہ یہ غلط ہے نشہ مکتی ہونا چاہیے گالی گاڑی کا پردوشن بہت سا جو پردوشن سے آدمی مر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں سکچھا نہیں ہیں پڑھائی لکھائی نہیں ہیں پولیس کرمی تو پولیس کرمی بھی صحیح سے رپورٹ نہیں کرتے ہیں ہندوستان میں بہت اتیاچار ہوتا ہے